हम जे फोटो खिचै छिए थोड़ा स्टाइल भी मारि दै छिए वहाँ जाहिसँ देखनेमे भी अच्छा लागै छै आओर एडिट करै छिए बहुत एपसँ भी एडिट करै छिए हमरा आओर बैकग्राउण्ड बहुत अच्छासँ एडिट करै छिए हमरा किछु बहुत अच्छा फोटो सब भी रहै छै जेकि देखैमे अच्छा लागै छै आओर डीएसएलआरसँ भी फोटो खिचै छिए जाहिसँ ओ फोटो ओहिसँ फटै नहि छै फोटो बहुत अच्छा लागै छै देखैमे जाहिसँकि कोइ आदमी देखतै तऽ बुरा नहि लगतै कोइ भी फोटो देख सकै छै अच्छा लागै छै देखैमे नीक भी लागै छै कोइ भी फोटो बनाबै छिए तऽ ओकरा अच्छासँ एडिट करै छिए बैकग्राउण्ड आओर ढेर सारा अलग अलग एपसँ भी ओकरा एडिट करै छिए फोटोके जाहिसँकि देखैमे भी अच्छा लागै आओर कहीँ भी पोस्ट करबै तऽ फोटो अच्छा लुक देतै जाहिसँकि सुनै देखैमे अच्छा लगतै